जेह्दे बिच्च सरकारी स्कूल जेह्के हैन ओ उ'ऐ पंज छे गै हैन बाकी प्राइवेट स्कूल जेह्के हैन ओह् बी हैन तिन चार

ते मेरे आस्तै दो स्कूल जेह्के न ओह् बड़े मश्हूर रेह्दे न

दूआ ऐ हाई सकैंडरी स्कूल हर इक बच्चे दा बड़ा शौक होंदा ऐ कि ओह् गैह्रमीं बाह्रमीं च हाई सकैंडरी स्कूल जा क्योंकि साढ़ै इक हाई सकैंडरी स्कूल ऐ नुहाड़ी खासियत गै ऐसी ऐ कि हर इक बच्चे दा बड़ा मन होंदा कि अस गैह्रमीं बाह्रमीं पुज्जचै कुसलै साढ़े दसमीं बाह्रमीं पास होऐ ते अस स्कूल जाह्चै

इक दिक्खो इक ते खासियत अपने बी होंदी कि दिक्खो जेल्लै जित्थै तुस पढ़े दे होंदे बचपन जित्थै तुस पढ़े दे होंदे ओह् यादां जेह्कियां होंदियां बड़ियां गैह्रियां थुआढ़े दमाकै च रेही जंदियां क्योंकि इक बचपन जित्थै जित्थै थुआढ़ा बचपन बीते दा होंदा ना ओह् चीजां ना तुसेंगी पूरी उमर नेईं भुलदियां न होर मैं बचपन शा

ऐसे टीचर थ्होए दे हे मिगी में सनाई नेईं सकनी आं मिगी टीचर किस स्हाबें दे थ्होए दे हे कदें मिकी मिगै घरै ज्यादा ना स्कूल मता औंदा हा कि क्योंकि उत्थै दे टीचर कदें लगदा गै नेईं हा कि टीचर न इयां लगदा हा कि साढ़े गै पेरैंट्स न साढ़े गै मां बब्ब न कुछ कुछ टीचर ते इन्ने होंदे हे कि ओह् मगर निक्के मारदे न अस बी उ'नेंगी परतियै मारी ओड़दे हे कि क्योंकि नेचर गै ऐसा हा टीचरें दा कोई शर्म नेईं ही होंदी टीचर पढ़ांदे बी इन्ना स्हेई हा असेंगी हर इक ऐक्टीविटी करनी जे बी किश होंदा हा स्कूलै च अग्गें अग्गें रौह्ना मैं ते टीचर बी दिक्खो उस बच्चे गी बड़ा बढ़ावा दिंदे जेकर बच्चा कुछ करना चांह्दा जिंदगी बिच्च कुछ अग्गैं बधना चांह्दा ऐ ते मिकी बड़ी मेरे टीचरें मिगी बड़ी ज्यादा मतलब सलाह् दित्ती बड़ियां अच्छियां सलाहियां दित्तियां हियां अगर मिगी खेढने दा शौंक होंदा हा मिगी उत्थै बी बड़ा अच्छा समझाया कि इ'यां खेलना इ'यां खेढना बड़े मैडल बी आह्नने मेरे आस्तै ओह् स्कूल बड़ा बेस्ट स्कूल रेहा ऐ क्योंकि मेरी शुरुआत जिंदगी दी जेह्की शुरुआत होंदी ऐ इक इंसान दी ओह् मेरी उस्सै स्कूलै जाइयै होई होई मैं आखेआ इन्ने सोह्ने टीचर न इक दिक्खो टीचर सारे शां पैह्लें होंदा टीचर अगर टीचर जेस स्कूल अच्छे नेईं होन बच्चे खुश होइयै जंदा दिक्खोअजकल दे बच्चे दिक्खो बच्चे रोई रोइयै स्कूल जंदे अस खुश खुश होइयै जंदे हे कालज स्कूल मतलब स्कूल पढ़ने गी कि क्योंकि टीचर अच्छे होंदे हे पढ़ाई अच्छी होंदी ही नेईं समझ औंदा तां अस पंज बारी छे बारी जिन्ना मन करदा हा अस उन्नी बारी पुछदे हे टीचरें गी ओह् डर बी नेईं हा लगदा ते हून तुस दिक्खो तां केईं केईं स्कूलें दे बच्चे नेईं समझ औंदा तां बच्चा डरै दे मारै नेईं पुछदे हैन क्योंकि उनेंगी डर लगदा मैडमा टीचरै कोला मार पौनी असेंगी पैह्ला मार पौंदी ही जिसलै अस कोई गलती करदे हे पैह्ला मार पौंदी ही इयां साढ़े टीचर नेईं हे मारदे लोक आखदे सरकारी स्कूल इ'यां होंदे इ'यां होंदे लेकिन मेरे ख्याल च दिक्खे जान सरकारी सरकारी स्कूल जनेह् स्कूल नेईं होंदे जिन्नी तुसेंगी मार जेह्की ऐ ओह् प्राइवेट स्कूल पौंदी ऐ इन्नी सरकारी स्कूल नेईं पौंदी ऐ सरकारी स्कूल हां जेल्लै टीचर बड़ा मता मजबूर होई जंदा फ्ही तुसेंगी मारदा ओह् बड़ा अच्छा स्कूल रेह्दा ऐ मेरा गल्लै इक बड़ा अच्छा ऐ मेरे आस्तै फेमस स्कूल पैह्ला नंबर ते ओह् ऐ दूई बारी गल्ल करचै अगर दूआ फेमस स्कूल दी ते ओह् ऐ मेरा हाई सकैंडरी स्कूल क्योंकि जेल्लै मैं दसमीं चढ़ी मिगी बड़ा शौंक कि मैं गैह्रमीं चढ़ना पास करनी दसमीं मैं हाई सकैंडरी स्कूल जाना इक ते बर्दी दूई होंदी ही ओह् बी बड़ा शौक होंदा हा बर्दी लाने आहला

कि जेह्का हाई सकैंडरी स्कूल ऐ ना ओह् फेमस कीऽ ऐ इन्ना ज्यादा मश्हूर कीऽ ऐ तुसेंगी पता क्योंकि जेह्का ओह् स्कूल हा साढ़ा ओह् हा इक किला उत्थै राजे महाराजे रेहियै गेदे हे राजे महारजे रौंह्दे हे उत्थै ते तुस आपूं दिक्खो जित्थै राजे महाराजे रेहियै गेदे होन जित्थै उंदी जगहा जिस स्हाबें उनें ओह् इमारतां बनाई दियां होन जिस स्हाबें उंनें ओह् दवारां चिनी दियां होंदियां तुस आपूं दिक्खो कि दिक्खने च किन्ना शैल लगदा होग लोक दूरा दूरा दा किले दिक्खने गी औंदे ते अस मिकी ते अस ते बड़े मतलब आखदे न इक बड़े भाग्यवान न कि साढ़ै ग्रांऽ बिच्च इक किला हा ते ओह् हून स्कूल ऐ लोक उस किले गी दिक्खने गल्लै बाह्रा औंदे ते इक बड्डी खासियत नुहाड़ी एह् जेल्लै अस स्कूलै जंदे न हाई सकैंडरी स्कूलै ते पैह्लै सारें शा पैहलें औंदा काली माता दा मंदर दिक्खो जेल्लै तुस पढ़ने गी जाना अस उत्थै पढ़ने गी जंदे सवेरै सवेरै अस भगवान गी मत्थै टेकियै जंदे हे ओह् काली माता दा मंदर अस म्हेशां उत्थै मत्था टेकदे हे घैंटी बजाना बड़ा शौक होंदा हा मत्था जरूर टेकना इन्नी आदत होई दी उत्थै मत्था टेकना कि जित्थै बी कोई हट्टी बी होंदी उत्थै बी मत्था टेकी ओड़दे हे मतलब इक इ'यां आखदे न शरीर गी इक मतलब इ'यां ऊर्जा थ्होंदी ही उसी माता दा मंदर दिक्खियै फ्ही अस उस ओस माता दा मंदर मत्था टेकियै फ्ही अस स्कूलै जदे हे फ्ही इक जंदे जियां ऐंटर करदे गेट ऐंटर करना उत्थै इक बड्डी ग्राउंड औंदी हर बारी उत्थै छब्बी जनवरी उस्सै ग्राउंड बिच्च होंदी छब्बी जनवरी उत्थै गै होंदी ही ते फ्ही ओह् ग्रांउ ग्रांउडै अग्गै जाइयै इक निक्का जनेही किला आखदे न ऐंटर करदे मतलब किला दे अंदर जाना होऐ तां निक्का जनेहा दरवाजू होंदा हा तुसेंगी पता ऐ ओह् दरवाजा असें क्रास करना ते फ्ही असें अंदरै गी जाना फ्ही इक होर दरवाजा औंदा जि'यां आखदे न किलें बिच्च खुफिया रास्ते होंदे एह् जेह् हे जिसलै अंदर जाना फ्ही अस जंदे ते बूह्टे छूह्दे औंदे उत्थै इयां उच्ची जनेही जगहा बनाई दी होंदी उत्थै प्रेयल करदे हे पूरा इयां किला मतलब किला ते भन्नी त्रोड़ी ओड़े दा हा लेकिन किला इयां जेह्का बाह्रला पार्ट हा न ओह् पूरा ऐ हा इ'यां ते बिच्च नुहाड़े कमरे बनाई ओड़े दे हे स्कूल बनाए दा हा इयां मतलब अच्छा फैसलिटी हियां एह् नेईं हा कि साधन नेईं हे टीचर शैल हे तुसेंगी पता पैहलें पैहलें बी होंदे गै बोह्ड़ हे ते लेकिन ऐसी गल्ल नेईं ऐ दिक्खो जित्थैं पैह्लैं ओह् कुड़ियें दे स्कूल पढ़ी दी न उत्थै चाक तते बोर्ड कन्नै लिखदे लेकिन हून उत्थै उत्थै बी बाइटबोर्ड चली पेदे मार्कर कन्नै लिखदे हाई सकैंडरी स्कूल बिच्च गेई तां उत्थै बी ब उत्थै बाइटबोर्ड पैह्लें लग्गे दे हे मार्कर होंदे हे मतलब हर इक चीजां हियां जि'यां अजकल टीचर जेहड़े जित्थै पढ़ांदे ते ओह् दसदे कि'यां डायस जन होंदा बड्डा ओह् साढ़ै स्कूल बी ऐ हां पैह्लें गै मतलब डैक्स इन्ने अच्छे तरीके कन्नै रक्खे दे होंदे हे हर इक चीज जेह्की ऐ मतलब जि'यां जेल्लै बरसांत होंदी हरेयाली इन्ने सोह्ना घाऽ लग्गे दा होंदा हा बोर्ड लग्गे दे होंदे मेरे आस्तै ओह् दो स्कूल बड़े ज्यादा फेमस न अपने ग्रांऽ बिच्च

तां अगर जियां सिटी बिच्च चलै करदा अज्कल दिक्खो जियां शैह्रै बिच्च चलै करदा कि स्मार्ट बोर्ड लग्गी पेदे ते अगर एह् चीजां एह् साढ़े ग्रांऽ बिच्च लग्गी जाह्न

जि'यां दिक्खो असें एह् चीजां जेह्कियां स्मार्ट बोर्ड ऐसियां कालज गै लभदियां उ'नेंगी पैह्लें लब्भी जानियां उ'नेंगी स्कूल बिच्च लब्भी जाना उनेंगी ओह् ज्यादा नालेज होना क्योंकि इक स्मार्ट बोर्ड न ओह् ओह्दे बिच्च मतलब बच्चा कोई पढ़दा ना क्योंकि दिक्खो असेंगी जेह्कियां चीजां ज्यादा दिक्खी समझ औंदियां न ओह् असेंगी इन्ना लर्न करने कन्नै समझ नेईं औंदियां न स्मार्ट बोर्ड च असेंगी किश समझ नेईं औंदी तां अस सामनै दिक्खी सकदे

ऐसियां चीजां जेह्कियां ऐसी टैक्नैलिजी ग्रांऽ बिच्च बी होए तां कि बच्चे न जेह्के न ओह् अज्जै दे जमाने दे शैह्रै बच्चे आह्ले मतलब बच्चें गी ज्यादा नालेज होंदा ऐ कि क्योंकि उनें ओह् पैह्लें फैसलिटियां थ्होआ दियां होंदियां ग्रांऽ दे लोकें गी थ्होंदियां निं न ते मिगी लगदा एह्दा मतलब इ'यै जे अगर ग्रांऽ बिच्च बी एह् चीजां आई जाह्न तां इक बच्चा जेह्का ऐ ग्रांऽ दा बच्चा कुतै पुज्जी सकै